एकतीस दस उनैस सओ चौरानबे छब्बीस दस दू हजार बाइस चारि मार्च उनैस सओ एकासी चार मार्च उनैस सओ पनचानबे एकतीस आठ दू हजार एकैस